हमारे गाँव में बहुत बड़ा पंचायत भवन बना है सभी पंचायत भवन में मिटिंग बैठता है सभी जातियाँ वहाँ मर्द महिला सब लोग आती हैं मर्द भी जाते हैं महिला भी आती हैं सब जात के आते हैं भाई सब सब अलग अलग अपना समस्या बताती हैं किसी को आवास नहीं है किसी को नल नल नहीं है किसी को राशन कार्ड नहीं है किसी को भाई लैट्रिंग नहीं है यही सब समस्या लेकर के हाँ हाँ सब जाते हैं वहाँ पंचायत भवन में अपना अपना समस्या सुनाते हैं वो लोग समाधान भी करते हैं हम भी जाते हैं हमारा भी यही है नालियाँ नहीं हैं राशन कार्ड में राशन कार्ड के लिए हम लोग वहाँ जाते हैं और नालियाँ नहीं है और नलका नहीं है हमारे लोग के लिए नलका भी नहीं है पानी पीने के लिए इसीलिए हम लोग पंचायत भवन में जाते हैं सब अपना अपना समय समस्या सुनाते हैं ओ लोग आते हैं बहुत बहुत बड़े से अधिकारी लोग आते हैं सब भाई लो हम सब महिला मर्द सुनाते हैं वो लोग सब सुनते हैं समाधान करते हैं आस पास के भाई आजू बाजू के सब जाते हैं हमारे घर के भी हम लोग भी जाते हैं हम लोग अपना समस्या सुनाते हैं नल नहीं है नाली नहीं है